हैलो ओला मां शंकर पंजवाणी हास्पिटल लाइन मां थो ॻाल्हायांव मां तव्हांजी ओला बुक कई साढी नवें बजे मूंखे साढी ॾहें बजे स्टेशन वञिणो हो लेकिन तव्हां जो ड्राइवर अहिड़ो अथव की पोणी ॾहें वॻे आयो आहे ऐं चयो बि मांसि कि मां न पहुची सघंदमि हो चए पई न न मां तव्हांखे पहुचाए छॾींदमि मांव जीअं ई मां स्टेशन ते पहुतमि त मुंहिंजी ट्रेन छुटिजी वई त तव्हां मूंखे उन ट्रेन जी टिकट जा बि पैसा भरे ॾींदव ऐं हुन ड्राइवर खे बि मां रुपयो बि न ॾींदोमांव ऐं मूंखे ॾाढो बिज़नस में बि घाटो थी वियो आहे